جی ہاں میں افسانے لکھنا پسند کرتا ہوں کہانیاں چھوٹی محنتوں کے ذریعے زندگی کی مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور اس میں ایک تسلسل کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کو سامع اور سننے والا اور پڑھنے والا بہتر طریقے سے سنتا اور پڑھتا ہے جو اسے بہت پسند آتے ہیں میرے پسندیدہ مصنفوں میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہرمن ہسے اور اگر ایکا آگرے کا افسانہ شامل ہیں جو اپنی خصوصی انداز اور اخلاقانہ تجاویز کے لحاظ سے میرے لیے مثبت مظاہرہ فراہم کرتے ہیں اور میرے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں کیونکہ ان میں بہت ساری چیزیں بہت سارے واقعات بہت اچھے انداز سے ذکر کیے گئے ہیں